मच्छर जे काटैत छै हमरासँ अथी करैत छियै तऽ बीमारी आबैत छै डेन्गू बीमारी आबैत छै बोखार आबैत छै तऽ ओ सभ हमसभ की करैत छियै तऽ हमसभ मच्छरदानी कीन लै छियै लगबैत छियै लगबैत छियै तऽ ओहिसे नहि भेल तऽ ले सै छियै अथी लेसैत छियै ओ सभ ओहो सभ लेसलहुँ तऽ ओ से की अथी बिमारी अथी भऽ गेल तऽ ओइहि सभसँ लेसैत छियै तऽ जनडोग बिमारी आबि जाइत छै बोखार आर आबि जाइत छै तऽ केओ कहैत छै ई बिमारी छै ओ बिमारी छै ओहि सभसँ बचबैके कोशिशमे ओ सभ हम काम करैत छी मच्छरदानी किनलहुँ मच्छरदानी लेगेलहुँ ई सभ काम कयलहुँ तऽ ओहिसँ बचाव भेल बचाव भेल तऽ ई सभ कयलहुँ बचाव भेल भेल अथी मच्छर मरै बला अथी काटै बला लेसलहुँ तऽ ओहो सभ अथी भेलहुँ कयलहुँ एगो आबैत छै आबैत छै अथी लऽ के उ लगेलौं उ अटकेलहुँ ओहो से मच्छर अथी कयलहुँ तऽ एहिसे बिमारी अथी भेल इहे सभ सभसँ हम ई सभ इहे सभ करैत छी मच्छरदानी सभ इहे सभ हम किनलहुँ हमसभ तऽ कनि बचाव कयलहुँ ई सभसे बचाव से हम बिमारी अथी नहि है होयत ताहि दुआरे हम करैत छी